कुझु ॾींहंनि पहिला मां लेकमे जो बॉडी वॉश वरितो हुओ थोरनि ॾींह खां मां उहो वापरियां थी हुन सां मुंहिंजी चमड़ी चमकण अने चमकंदण थी वेई आहे त मां ॿियनि खे बि सलाह ॾींदसि की इहा वापरे ॾिसो